अ सोर बुदों मेथाइ दङ मा मा मेथाइ नांगौमोनबा नोंनोबा न'निबो दङ लकेलनिबो दङ मालायनि लाबोनायबो दङ ओं ओं ए खैस'सो नांगोमोन मोनगोन खैथासो नांगो अ औ फनसासथा मिस्थि गजा फनसासथा नांगौ अ मिस्थिखौलाय थ्रिसथा हरनिसै मिस्थिखो खैथा हरनांगौ अ दामा ओमफ्राय दामालाय ओरैनो जोङो थाइबायै फानो सिंग्राखौ माबा गजाफोरखो औ मिस्थिखौथ' जोङो दसथायै हरो ओमफ्राय बुरजा लांबालाय इसे खमायना होयो आरो गेजेरावनो औ दसथाखा लायो ओमफ्राय बुरजा लांबाथाय थरसे थरनैनि एसे खम लाखियो आरो बुरजा लांबा आरो फसिसथायाव सानदो नोङो थाइबाजों फसिसखौ आरायस' बेथिं आरो बे फसिसथायाव बेबो आरायस' दसथाखा नालाय आरायस' जागोन ओं एक्स' फसिस जागोन नैबे दुइस' दुइस' जागोन औ

जागोन औ सिंग्राया एक्स' फखाथुर जाहैगोन आरो ओमफ्राय बेथिं आरायस' आरायस' आरायस' एसे माबाना हरनोसै दे बिस थाखासो खमायना होबाय मिस्थिनिखौ ओमफ्राय आरो माबाफोर नांबावगौमोन नामा माबा नांगौ बाथाय खिथाहर औ औ बिस्कुटबो दङ अ दे जागोन दे दे जागोन दे